हा ड्रॉइंग ॾाढी ई फ़ाइदेमंद आहे ड्रॉइंग करण सां मनु शांति रहंदो आहे क्युकि जॾहिं कोई माण्हू बीमार हूंदो आए डिप्रेशन में हूंदो आहे यदि हू ड्रॉइंग कंदो आहे त हू पंहिंजी पूरी कल्पना हुन ड्रॉइंग में लाइ रखंदो आहे ऐं हुन खे हुन में मन में शांती ॾाढी मिलंदी आहे ऐं हुन हिसाब सां हू पंहिंजे द मन में खे ॾाढो शांति रखंदो आहे अने पंहिंजा रोॻ जो बि उपचार ख़ुदि ई करे रखंदा आहिनि छोकी उहो जीअं जीअं ड्रॉइंग कंदा आहिनि हूंअं हूंअं हुननि जी मन खे शांती मिलंदी आहे ऐं हुननि जी जी जेकी डिप्रेशन जी बीमारी आहे परे थी वेंदी आहे ऐं आराम सां कंदा आहिनि थोरा अनुशासन में रही रहंदा आहिनि ऐं बढ़िया कोशंस मां पंहिंजी अंदरि कल्पना खे ध्यान में रखी करे हू ड्रॉइंग कंदा आहिनि ऐं पंहिंजे अंदरि जेकी बि हुननि में नई सनरचना थींदी आहे हू सभु हुन ड्रॉइंग में लाइ रखंदा आहिनि आराम सां हुन खे ठाहींदा रहंदा आहिनि छोकी अॼुकल्ह आट डॉक्टर बि जंहिं मतिलबु ॿुधाईंदा आहिनि की जंहिं खे डिप्रेशन या ब्लड प्रेशर जी परेशानी आहे यदि उहा कलर में या ड्रॉइंग में रमंदा आहिनि त हुननि जी परेशानी परे थी वेंदियूं आहिनि ऐं आराम सां हूअ पंहिंजे रोॻनि जा उपचार ख़ुदि ई करे रखंदा आहिनि इन करे ड्रॉइंग ॾाढी ज़रूरी आहे ॿारनि खे ई न वॾनि खे बि इहा शइ करणु खपे वॾनि जे अंदरि बि जेकी डिप्रेशन जी भावना थींदी आहे उहा इन शइ सां परे थी वेंदी आहे ॿार त ख़ुशि थींदा ई आहिनि लेकिन वॾा बि हिन सां ॾाढा ई ख़ुशि रहंदा आहिनि आराम सां हीअ शइ मतिलबु माण्हुनि जे दिमाग़ खे बिल्कुलु ठंडक पहुचाईंदी ऐं शांतीअ सां ई कंदा आहिनि